हाँ मुझे प्राचीन और मध्य युग में भारत के कुछ प्रसिद्ध राजाओं के बारे में पता हैं जिनके नाम मैंने स्कूल में पढ़ा था वो निम्न है राष्ट्रकूट चालुक्य चोल कल्छारी होयसल सम्राट अशोक पृथ्वीराज चौहान शिवाजी चन्द्रगुप्त मौर्य आदि थे जिनमें से मैंने वीर सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से जाना था यह एक क्रांतिकारी थे यह एक महान सम्राट थे इन्हें इनकी कठोरता वह दयालुता के रूप में भी जाना जाता था इन्होंने अपने राज्यकाल में अनेकों युद्ध लड़ा और जीत भी हासिल की लेकिन जब सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध को लड़ा गया तो इन्होंने देखा कि भयानक मार काट और लोगों के खून को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति का मार्ग चुन लिया मुझे भारतीय इतिहास में सबसे अच्छा यह लगता है कि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था यह श्रीमतभागवत के पंचम स्थान में वर्णन किया गया था